नमस्कार मैं बजरंगी ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहा हूँ सर आपका क्या सहायता कर सकता हूँ अच्छा सर जी सर हमारे यहाँ गाड़ियाँ मिल जायेंगी आप जितने व्यक्तियों के हिसाब से जितने लोगों के हिसाब से अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं पाँच लोग आठ लोग सात लोग या जो भी हो आप हम को फुल डिटेल में बता दीजिए मैं आपको सर आपकी जो सहायता कर सकता हूँ वो सब करूँगा

ठीक है सर हम हाँ सर मैं आपको आठ लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो गाड़ी दे दूंगा और सर आप को कहाँ से कहाँ तक जाना है आप फुल डिटेल में मेरे को एक बार नोट करा दीजिए सर आपका पूरा नाम जान सकता हूँ जी बता जी सर जी सर रामकुमार है ओके सर और सर आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है एड्रेस आपका क्या है और मतलब कहाँ से कहाँ के लिए जाना है सर इसको नोट करा दीजिए सर

तो सर आपको सर वहाँ जाना है तो सर वहाँ के लिए मान लीजिए कि आपको वहाँ पर जैसे रह रहने के लिए भी कुछ होटल वोटल चाहिए होगा कि ऐसे हो जाएगा सर जी सर आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं ना सर वन वीक ठीक है सर तो हम आपको वन वीक के लिए आपको होटल भी बुक करा दे रहे हैं ठीक उसमें कोई प्रॉब्लम नही होगी आपको और जैसे कि आप कितनी तारीख को यहाँ से निकलेंगे अच्छा तीन सितम्बर को ठीक है मतलब सर तीन से दस आप रहेंगे वहाँ और घूमें वूमेंगे फिर उस के बाद है ना सर जी ठीक है सर तो मैं मतलब की सात दिन तक आप के साथ वो गाड़ी वाला रहेगा ठीक सर मान लीजिए आपको कहीं और उधर भी जाना पड़ेगा वहाँ से तो उसके लिए वो सर सब देख लेगा गाड़ी वाला ठीक और जैसे कि हम जिस होटल में कर रहे हैं वो अपना ही मान लीजिए वहाँ पर बना हुआ ठीक तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको वहाँ से भी हो जाएगा ठीक हाँ सर एक दम सब फैमिली वाला है सर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सारी फैसिलिटी नहीं सर सर सारी फैसिलिटी वहाँ उपलब्ध है आपके लिए हाँ सर वो ड्रायवर मतलब कि ड्राइवर के लिए हम वहाँ पर होटल में एक अलग रूम चेक कर देंगे आप लोगों को जब ज़रुरत होगा आप लोग उसको एक कॉल कर देंगे वो पहुँच जाएगा आप लोगों पास ठीक हाँ सर ड्राइवर अपना आदमी है सर पाँच साल से हम लोग के ऑफिस में काम कर रहा है पाँच साल से यहाँ पर मतलब जॉब कर रहा है ड्राइवरी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको सर नहीं सर आपकी बात समझ सकते हैं लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आएगी ठीक और हमारी कंपनी जो ट्रैवल एजेंसी है बजरंग ट्रैवल एजेंसी सर आपका नाम नाम भी काफ़ी सुना होगा इसका जी हमारा हमारा ब्रांच बहुत अच्छा है सर तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होंगी जी सर और सर ये कह रहा था सर की मतलब कि आपको और भी कुछ सहायता चाहिए होगी तो आप हमारे पास फोन कर के बात कर सकते हैं हाँ सर कुछ अगर बढ़ेगा घटेगा सर आप हमारे पास फोन करके बात कर सकते हैं जी सर ठीक है सर तो आपको तीन तारीख को निकलना है दो तारीख को आपको एक बार कॉल कर के आप से बात कर लेंगे सर कि क्या क्या कैसे करना है और आपको तीन तारीख को आपके घर पर मोर्निंग टाइम गाड़ी भेज दी जाएगी ठीक तो उसके बाद भी आपको अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हम को फोन करके बात कर सकते हैं सर ठीक है सर ठीक है सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सर

ठीक है सर